जेह्ड़ियां न असें गी कामन लाईबिलिटियां जियां कि लोग अस अगर कुतै ट्रैवल करचै जाह्चै जां अपने एरिये कोला बाह्र जाह्चै जित्थै की लोक थुहाढ़े लोक डोगरी निं समझदे न उत्थै आखदे न कि जित्थै जी लोग जैदातर हिंदी इंग्लिश बोलदे न उत्थै असें ई थोह्ड़ी दिक्कत होंदी ऐ कि अस समझी नेईं पान्ने न डोगरी समझी नेईं पान्ने हिंदी जां ते इंग्लिश जेह्दे कारण कि अस डोगरी गी लोक डोगरे लोकें गी थ्होड़ी घट्ट समझ औंदी ऐ जेह्दे कारण लोक कुतै घट्ट जंदे न ते बाह्र बाह्र कुतै घट्ट जंदे न ओह् जैदा उ'ऐ ओह् जंदा कि उ'ऐ ओह् उ'ऐ बंदा जंदा जेह्ड़ा कि जिसी थोह्ड़ी बहुत हिंदी दी नालेज होऐ जां फ्ही ई इंग्लिश दी नालेज होग जेह्दे कारण कि ओह् थोह्ड़ा बहुत बाह्र दा बी समझी जाह्ग समझग ते भिरी ओह् अग्गें समझियै कुतै जाह्ग ते नेईं ता भिरी इयां नेईं जरो होंदा ते जेह्ड़ा बी ते डोगरी गै बोलदा होग जा उसी डोगरी गै समझ औंदी होग ता उसने भी उसी बड़ी दिक्कत औंदी ऐ भी बाह्र जाने गी बाह्र दे लोकें गी समझने गी ते एह् जे जात्तरा ट्रै जात्तरा करदा तां जात्तरा करदे जेह्दे कारण इसगीओह् समझी निं पांदा ऐ